आङो बुंनो नागिरदों मोसौ जिब जुनारफोरनि खि हासुदैफोरनि सोमोन्दै मोसौनि खि हासुदै मोसौ गोबोरखिया जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्टगोनां हासार बे मोसौखिखौ जोङो मोसौखौ गलियाव खानानै दोनो गलियाव खानानै दोननानै गलि सेराव जमा खालामनानै हासारखौ दोनो बे हासारा मोजां गोबोरखिया मोजाङैनो दुफु दुफु सेवनानै आराम हासार जायो बे हासारा दुफु दुफु जायोब्ला जोङो खिथि आबाद मावनायफोराव हासारखौ राननानै सारनानै होयो होमब्ला खिथिया बिराद मोजां जानानै फैयो बिनि उनावहाय हासार होनाय हाया माबायदि हासार होयि हाया माबायदि बेबायदियावनो जोङो प्रमान नायनो हायो गोबोरखि होनाय माइ आबादफोरा जिखुनु जाया आबादफोरा बिराद मोजां फसल मोनो जेन'बा हासुदै मोसौनि हासुदै बे हासुदैयाबो हासारगोनां हासुदैया दै बुस्थु हासार नङा सानो नामा मानसिफ्रा खिन्थु नङा बे हासुदैया बिराद इम्परटेन्ट बिफां लाइफांनि थाखाय बिफां लाइफाङाव अबेबा बायदियाव गंगार खर' जानायाव सारनानै होयोब्ला मोसौ हासुदैया मोसौ हासुदैखौ सारनानै होयोब्ला गंगार खर'आव नांनाय बिफांफोरा मोजां जाबोयो आरो बेबायदिनो जेन'बा बोरमानि खि बोरमा खियाबो जेन'बा बिराद गोनां हासार बे हासारा जेन'बा बिफां लाइफां गुदि गुदियाव सिबगारनानै जमा जमा दोनहैयोब्ला बे बिफाङा मास मोननै मोन्थामनि उनावनो बिराद मोजां सोमखोर सोमखोर समायना बिफां जानानै फैयो आरो दाउखि दाउखियाबो जेन'बा हासार बे हासारा दाउखिया जेन'बा बिफाङाव बारि बागानफ्राव सारनानै होयोब्ला एबा माइ खिथिफ्राव दुब्लिबारिफ्राव सारनानै होलाङोब्ला बे माइआ खिथिफ्रा बिराद मोजां जाबोगोन फिथाइखौ आबादखौ मोजाङैनो मोनगोन बेबायदिनो जिब जुनारफोरा हासारगोनां जोंखौ मदद खालामो आबाद खिथि मावनाय बायदिसिनायाव मैगं थाइगङानो होन माइ आबादानो होन गय बारि बागानानो होन जिखि खिथि मावा बेहाय जिब जुनारनि हासारा जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट बेखायनो जोङो जिब जुनारखौ मोजाङै जोथोन लानानै फिसिनानै हासारखौ जमा खालामनानै आबाद मावनायाव मोजाङै गोसो होनानै होनांगौ बेबायदिनो जोङो जिब जुनारनिफ्राय मदद मोनो